ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناظرین اور سامعین کی دلچسپیوں اور ان کے شوق کو ابھارنے اس کو مزید بڑھانے کے لیے اور اس شوق کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے ڈرامے اور ناول میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کہانی اس طرح کسی بھی کہانی اور ناول کو کامیاب بنانے اور اس کو قاری کو نظر میں بہت بنانے کے لیے کردار بہت اہمیت رکھتا ہے کردار کا کہانی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کردار اپنے افعال حرکات و سکنات سے زندگی کی حقیقی عکاسی کرتا ہے اور کہانی کے اندر روح اور طاقت پیدا کرتا ہے یوں تو مختلف کردار ایسے ہیں جو مجھے الگ الگ لکھنے والوں کے مجھے پسند ہیں لیکن ان میں سے کچھ کردار ایسے ہیں جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں کیونکہ ناول اور کہانی کی دنیا میں کردار ہر طرح ہر قسم کے موجود ہیں جو سماج اور معاشرہ کی ترجمانی کر سکتے ہیں کرتے ہیں جیسے بادشاہ وزیر محب وطن وفا شعار بیویاں جواری اور شرابی طوائف دغاباز دوست قاتل سرمایہ دار غریب طاقتور کمزور فرض شناس اور جان نثار ملازم وغیرہ لیکن ان میں سے آج میں صرف ان کرداروں کا تذکرہ کروں گا جو آپ نے اپنے سوال کے اندر پوچھا ہے جیسے سعیدہ زارا پروین راحیل طاہرہ ایاز اور تحسین یہ کردار مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ فرض شناسی اور وفاداری ایمانداری اور احسان مندی جیسی علی اعلیٰ انسانی اقدار کے ترجمان ہیں یہ کردار ایسے ہیں جو صحت مند سماج صاف ستھرے اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد کو اور بہتر مضبوط اور زیادہ طاقت ور بناتے ہیں میں نے ان کرداروں سے اچھے اخلاق سیکھے ہیں بہتر تعلیم سیکھے ہیں نیکی کرنے کا شوق میں نے ان تمام کرداروں سے سیکھا ہے اور میں نے سیکھا ہے کہ کیسے ایک بہتر معاشرہ کی تشکیل کی جاتی ہے سماج کو بہتر بنانے میں ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں